हमारे यहाँ कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमारा जो देश है बहुत ही ज़्यादा है भारत बहुत ज़्यादा आगे है भारत में बहुत सारे जो कला संस्कृति की चीज़ पाई जाती हैं मतलब बहुत ही प्राचीन तरीके से संस्कृति से चली आ रही जैसे मटके बनाने की कला ये बहुत प्राचीन संस्कृति से चली आ रही है लोग जो कारीगर हैं वो अपने हाथ से जो है अच्छे से अच्छे मटके और दिए को बनाते हैं मिट्टी से तो ये बहुत दिनों से चली आ रही है और हर एक राज्य की अलग अलग कला में रुचि है कि मतलब हर राज्य जो है हर जगह पे अलग अलग तरीके का कला देखने को मिलती है जैसे कि कोई मूर्ति कला करता है कोई घड़े पर डिजाइन बनाता है तो ये सारी कलाएँ हमारे यहाँ अच्छे तरीके से मतलब है